ترقی اور نشوونما کے لحاظ سے سہرسہ ضلع کو درپیش اہم چیلنج ہے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا ایسا ہاسپٹل چاہیے جو ہم لوگ کو ہم لوگ کے یہاں نہیں ہے ایک سرکاری ہاسپٹل ہے جو کوئی کام کا ہی نہیں ہے وہاں لوگ جانے کے بعد ڈرتا ہے کہ یہاں جائیں گے بچیں گے کہ نہیں بچیں یہاں کا ایک صحییح سے علاج نہیں ہو پاتا ہے وہاں پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سہرسہ ضلع میں ایک ایمس کھل جائے ایک ائیرپورٹ ہو ایک بڑی سی ریلوے لائن ہو اگر ریلوے لائن ہے ایک بھی تو وہاں پہ اس قدر جام لگا رہتا ہے کہ کیا ہی کیا بتائیں لوگ بھی پریشان رہتا ہے تو ایک اوور برج کی بھی ضرورت ہے تو سہرسہ میں ایک اوور برج بھی بننی چاہیے اور ایک ایمس کی ضرورت ہے اور ایک ائیرپورٹ کی بھی ضرورت ہے تو لوگوں کو آنے جانے میں بہت پریشانی ہوئی کئی دور سے آنا ہوتا تو رات کو ایک ایک بجے دو دو بجے تین تین بجے گھر پہنچتے اس کے لیے کہ یہاں ائیرپورٹ نہیں ہے بڑی سی کوئی ہے سیوا نہیں ہے تو یہ چاہیے کہ ہمارے سہرسہ ضلع میں یہ سب سیوا جاری ہوں اور جلد سے جو لوگ اس کا لابھ اٹھائیں اور ہمارے کو ہمارے سہرسہ جلع میں ایک فیمس ندی ہے کوشی ندی جو اس کے اندر جو پانی کی کٹوتی ہوتی ہے پانی جو زمین کاٹتی ہے اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو سرکار کو چاہیے کہ کچھ ہی اس علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں جیسے زمین ڈھل جاتی ہے اس کی زمین چلی جاتی ہے گھر گھر پورا ہن جاتا ہے اس گھر کے لیے وہاں پہ کچھ کام دام کریں اور لوگوں کو وہاں کا وہاں سے ہٹا کے ایک اچھی جگہ دے اس کی اسی زمین کے بدلے کسی اور جگہ دوسری زمین دے اس سے کیا ہوگا ان لوگوں کو لابھ ملے گا نہیں تو لوگ در در بھٹکتے رہتے ہیں جانا کہاں ہے نہیں جانا ہے یہی سب ہے یہاں کی سڑکیں جو ہیں کہیں کہیں پہ سڑکیں اچھی ہیں تو کہیں پہ سڑکیں بالکل خراب ہے جو لوگ کو کہیں پہ ہاسپٹل جانا ہوتا ہے یا کسی کو لے کے جانا ہوتا ہے سہرسہ تو بہت دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے گڈھے ہوتے ہیں کسی کا پیر ٹوٹ گیا اس کو لے کے جانا ہے تو اور گڈھے میں اتنا یہ ہوتا ہے کہ جھڑکن لگتے لگتے لوگوں کو ہل جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں یہ سب چیز سرکار کو دھیان دینی چاہئیں ہمارے سرکار ضلع ہمارے سہرسہ ضلع کو ایک اچھی سی اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کیجیے